भारतारि रोगाथाय बिखान्थिया भारत हादरआव ओरैबायदियैनो गुबुन हादरनि जायगानि सुबुंफोरा भारत हादराव हान्था मेला खालाम फैयो माबाफोर साख्रि खालाम नांगौबा बिसोर खालाम फैयो थांलाय फैलाय खालामो आरो जों माबाफोर कम्पानि नि साप्लाय खालामनांगौ जायोब्ला बिसोरो खालाम फैयो थांलाय फैलाय खालामनानै बिसोरो माबा मोनसे जायगाफोराव बेरायफैयो आरो बिसोरो गुबुन हादरनि सुबुंफोरा भारत हादराव रुम लानानै जायगा गिदिंफैयो